चिल्ड्रेन बुक जे छै से महग बुक छै एक बात दोसर बात जे जतेक टाके जतेक बच्चाके वेट नहि छै ताहिसँ बेसी ओकरा पीठपर चिल्ड्रेन बुक लादि देल जाइत छै जे एकर नेगेटिव पॉइंट भेलै जे बच्चाकेँ कहैत छै जे बच्चाकेँ सर्वांगीण विकास होयबाक चाही आ सर्वांगीण विकास तऽ हेतै लेकिन ओकरा जे छै से शारीरिक विकास जे छै ताहिसँ ओ चिल्ड्रेन बुक ओहिलेल बहुत उपयोगी नहि छै हमरा हिसाबे किया नहि छै जे ओकर जे बौद्धिक स्तर छै ओकर जे मानसिक स्तर छै से ओ चिल्ड्रेन बुकसँ बहुत नीचाँ छै कॉस्ट बेसी छै एक एक टा किताबके दू दू सए तीन तीन सए रुपैआ पड़ैत छै जे सक्षम परिवार छै जे सक्षम लोक छै सक्षम पेरेंट्स छै से तऽ ओकरा एवलेवल करबैत छै लेकिन एहनो बहुत रास परिवार छै ने जे दू हजार रुपैआके किताब नहि कीन सकैत छै तऽ दू हजार रुपैआके किताब जँ नहि कीन सकैत छै तऽ चिल्ड्रेन बुक उपयोगी नहि भेलै जे ओकरा एवेल कऽ सकैए जे ओकरा खरीद सकैए जे ओ बुक ओकरा पढ़ा सकैत छै तकरा लेल तऽ ओ बहुत बढ़िआँ छै जे ओ नहि कऽ सकैत छै तकरा लेल तऽ ओ बहुत खराब किताब छै तऽ चूँकि शिक्षेके व्यवसायीकरण भऽ रहलैए तऽ शिक्षाके व्यवसायीकरण भऽ रहलैए तऽ ताहिमे चिल्ड्रेनो बुक जे छै से ओहिमे सहायक छै सएह आओर किछु नहि